आमदनी के बारे में कि जैसे हम लोग किसान आदमी है तो हम लोग किसानी करते हैं तो हम लोग बकरी वकरी भी पाले हैं तो एक दो बकरी भी पाले हैं तो जैसे बकरी बच्चा देती है तो एक दो चार बच्चा दी तो हम लोग उसको बेचते हैं तो जो आमदनी है तो बढ़ती है और जो किसान आदमी है जो खेत वेत में भी चारा होता है बकरी को खिलाते हैं तो इससे हमारा जो है बैकअप बनता है और बकरी वकरी को हम लोग पाले हैं